हैलो सर जी क्या हाल क्या हाल चाल ऐ थुआढ़ा सर में थुआढ़ा फैन बोल्लै ना सर हांजी सर में थुआढ़ै डांस दिक्खेआ हा सर इक शो च मिगी बड़ा सोह्ना लग्गेआ ओ सर सर में बड़ा मोटिवेट होएआ त'सेंई दिक्खियै में सोच्चना में सोचन लगेआ कि काश आ'म्मीं थुआढ़े अल आंह्गर बनना चांह्दा हा तुस मिगी तुस सनाओ सर कि तुस इन्नी बड्डी मुकाम उप्पर कि'यां पुज्जे सर तुस दस्सो अपने बारै च सर मेरा नांऽ नमन शर्मा सर में तुसें ई पुच्छना चांह्दा हा कि तुस इन्नी मतलब इन्ने बड्डे मकाम उप्पर कि'यां पुज्जे मतलब कि तुस पैह्लें केह् करदे हे मतलब किन्नी कठिनाइयां मतलब किन्नियां मुश्कलां आइयां तुसें ई मतलब इन्नी इन्नी मतलब एड्डे मकाम पर पुज्जने ई गल्ला

जी सर बिल्कुल सर में तुसें ई पुच्छना चाह्न्नां कि सर में बी थोह्ड़ा सर माड़ा मुट्टा सर डांस करी लैन्ना सर मिगी कि'यां प्लैटफार्म थ्होग सर अ'म्मी इक शैल बड्डा डांस र बनना चाह्न्नां तुस मिगी दस्सो कि अ'ऊं एह् कि'यां करी पाह्ङ

यैस्स सर सर बहुत अच्छा लग्गा सर थुआढ़े नै गल्ल करियै सर असें ई ठीक ठीक ऐ सर ठीक ऐ ठीक ऐ